हालौ औ आथसा आमफ्राय मा जायगामोन नोंसिनालाय मा जायगानि आथसा आथसा आथसा

बेबादि जादों ना औ आथसा नोंसोरो नोंसोर फोर जोंनि ब्लगआवनो गोग्लैखायो ओमफ्राय नोंसोरो ब्लगआव दायरेक फन हरदों नामा गावबुरा थावबुरा एस एम माबा एमसि बदिफ्रा रायलाय बिसिनो कमप्लेन हरगोराखै एसे

एक्चुली इमारजेनसि सिथुयेसनाव इमारजेनसि सिथुयेसनाव मानो मिथिं लायाबा बोरै जानांगौ जाखो थाब थाब नो नोंसोरो आंनो दानो आरोखि ना दानो गावबुरानिफ्राय मोनसे स्टाम्प बुनानै आंनो दानो हाटसेप्प आव खेबनानै हरबानो जाबाय मोनथिबाय आङो नोंसिनि थाखाय मोनसे फास फर्स हरगासिनो नोंसिनि फ्लाद ए मानि दै बाना जानाय एरियाआव मा मा जामारदों बिखौ आङो रिपर्ट लाहैनो फुलिसफोरबो हरगासिनो आरोखि औ औ नोङो एप्लिकेशनखौ नोङो गोख्रैनो बै गावबुराजों रायलायनानै लिरनानै दानो आरोखि क्वुइकली खालामनानै हरबानो जाबाय औ

ओमफ्राय ओमफ्राय खनदिसना मानसि गोमालायनाय बायदि जादों नामा

होनबा न'आव हाबनायनि सुबिदाथ' गैला ना जेबो बायरायाव रिलिफआवसो थाहै नांगोन नामा आथसा नोंसोरो बेबादि खन्दिसनआव औ हागौमानि जिब जुनारफोरखौ खानानै दादोनदे दै बानाजों बिसोरो सानस्रिनो मोनाबा बिसोरबो जिउ खहा जानो हागौ नालाय जोङो नों कमप्लेन खौल' हरदो जोङो नोंसोरखौ रिलिफ खेम्पनि नांगौ बा रिलिफ खेम्पआव हरनोसै जाग्राफोर ओमफ्राय गाननाय जोमनाय फोरखौ जोङो अफिसनि मानसिफोरनिफ्राय मानसि थोनहरगासिनो दे औ औ औ दे दे दे औ